ہیلو میں یہاں جامعہ نگر اوکھلا دلی سے بول رہا ہوں کیا میری بات سنی ٹریول سے ہو رہی ہے جی مجھے ایک کار چاہیے جو آگرہ تاج محل کے لئے مجھے سفر کرنا ہے یہاں دلی سے جی جی تو کار کا کنڈیشن صحیح ہونا چاہیے سیٹیں وغیرہ صحیح ہو اے سی ہو جی مجھے پچیس جولائی کو یہاں سے نکلنا ہے صبح دس بجے جی تو کیا آپ صبح دس بجے پہنچ جائیں گے یہاں جامعہ نگر نہیں نہیں لیٹ نہیں ہونی چاہیے چونکہ مجھے وہاں ڈیٹ ٹائم سے پہنچنا ہے اور شام کو واپسی بھی ہے جی جی نہیں نہیں ایک دم ٹائملی آ جائیے زیادہ آدمی نہیں ہیں ہم لوگ تین آدمی ہیں اور دو لگیج ہے جی ہاں ادھر سے واپسی بھی کرنا ہے آپ ہی کی گاڑی سے ادھر سے واپسی پانچ بجے شام کو ہم لوگ کریں گے جی تو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ آ جائیے ٹائم سے آ جائیے یہاں جامعہ نگر میرا لوکیشن جامعہ نگر ہے بٹلہ ہاؤس چوک پہ آپ آ جائیے ایک دم دس بجے آپ پہنچ جائیے ٹھیک ہے شکریہ پلیز تھینک یو